सरकारी योजना में जितनी भी स्वास्थ्य की सेवाएं जो मिल रही हैं हमें जिसे हम बहुत ही अच्छे से मिल रही हैं और अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं को प्राप्त कर रहे हैं और सरकारी सेवाएं स्वास्थ के लिए अच्छी हैं प्राइवेट अस्पतालों से सरकारी सेवाएं बहुत ही अच्छी हैं और जो भी हमारी दिक्कत हो रही है स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में जिससे हम सरकारी औस अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सकते हैं वहां पे डॉक्टर और नर्सिज़ हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे अच्छे अच्छे का अच्छा से ध्यान रखते हैं और हमारी जो भी स्वास्थ्य की ज़रूरत है हमारी पूरी करते हैं और हमें बाद में फ़्यूचर में कोई दिक्कत ना आए उसका भी बहुत ही ध्यान अच्छे से ध्यान रखते हैं और प्राइवेट अच्छे प्राइवेट अस्पतालों से बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में इलाज भी इलाज भी फ़्री में हो रहा है और जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो हमारे हमें मिल रही हैं सरकारी अस्पतालों में पेशेंट को भरती बहुत ही का होता है तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है जिससे और उसको आगे आने में कोई भी दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है